मुर्गीके ठंडीके समयमे राखैके लिए बहुत सा साधन करय पड़ै छै ओकरा एहि लए कऽ कि ठण्डीमे मानि कऽ चलू मनुषोके ठण्डी लागै छै जानवरोके ठण्डी लागै छै तऽ जानवरके लिए लोक झूलो बनाकऽ दै छै मनुष अपन कपड़ा ओढ़ि कऽ पहिर रद कऽ सुतै छै मुर्गीके लिए ओकराके लिए छै कि बिजलीक लाइनके उपयोग करै पड़ै छै अगर लाइनके उपयोग नहि करतै तऽ मुर्गी जे छै ठण्डा मे ओ कठैरके भी मरी सकैत छै हँ कयने आओर सूखा जगह पर ओकरा राखल जाइ छै कि पानि भिजलमे रहतै ठण्डी मारि देतै मुर्गी तऽ मरि जेतै एहि लए कऽ बिजलीके उपयोग ओकरा करय पड़ै छै आओर चारो बगल से ओकरा जे छै झाॅंपिके राखय पड़ै छै कि हवा नहि लागै ठण्डी नहि जाहि सऽ मुर्गी बचै बढ़िआँ सऽ नै तऽ मुर्गीके ठंडा लागतै तुरते मरि जेतै मुर्गीके जैसे मानकि पशुके भी हमलोग घरमे झापिके राखै छियै ओकरा झोल दै छियै कपड़ाके बना दै छियै नीचा जे छै लार बिछा देलियै तऽ ओहिना मुर्गियोके जे छै कि या कोनो बोरे बिछा देबै कि या लारे बिछा देबै ओही पर मुर्गियो बैठतै छाँपि कऽ राखबै लाइनके बिजली जला देबै दस टा बॉल तऽ ओकरा जरूर छै गरमी लागतै गरमियेके साधन सऽ ओ मुर्गी बचि सकै छै हमर नहि तऽ मुर्गी ठण्डीमे तुरते मरि जेतै एहि लए कऽ ओकरा लाइन कऽ उपचार करै पड़ै छै हमरा अर के